नमस्कार भैया हां जी भैया कु'न बोलै दा नांऽ दस्सो अपना हां जी भैया अं भैया थुआड़ा फोन रपेयर अजें नेईं होए दा दो त्रै दिन दे बाद होई जाना ते अं कोई गल्ल निं ओह् थुआढ़ा फोन कराई ओड़गे रिपेयरिंग पर ओह्दे च अजें बड़ियां सारियां कमियां न मैं दस दिन तुसेंगी दित्ते दे ओहदे आस्तै कैमरे च फर्क थोड़ा बैटरी दा बैकअप बी घट्ट ऐ ना ते एह्दे अस्तै मैं जेह्ड़े अपनी जेह्ड़ी साढ़ी ऐ जिन्ने बी कंपनी दे उस आस्तै मैं अज्ज फोने दी सैटिंग करानां ठीक ते फिर तुसेंगी मिली जाग उ'यै फोन मिली जाग भैया हां जी ऐ

कोई गल्ल निं दो त्रै दिन दे दो त्रै दिन दे अंदर अंदर थुआढ़ा कम्म होई जाग मैं एहदे आस्तै निं दित्ता अगर मैं खराब चीज देई ओड़दा तां फिर जेह्ड़े अग्गें लोकल न उनेंगी परेशानी आनी ही आखर आं ओह् तां स्हेई गल्ल ऐ पर थुआड़ा दो त्रै दिन ते अंदर अंदर जेह्ड़ा में कम्म करी ओड़ना फ्ही तुसेंगी मिली जाग हां जी ते आ ओ भैया पक्का मिली जाग ते कन्नै जेह्ड़ा अच्छे उसी फोनै गी पूरा रिपेयर करियै कोई गल्ल नेईं पूरा अच्छा करियै पूरा रपेयर करियै तुसेंगी अच्छा बनाई दिन्ने ठीक ऐ ठीक ऐ